हमारे क्षेत्र में विभिन्न धर्मों को विभिन्न समुदायों को मानने वाले लोग रहते हैं जिसमें जाट गुर्जर हिंदू मुस्लिम सिक्ख इसाई बौद्ध जैन ये सभी धर्मों के लोग मीडिया प्रचार के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं तथा अपने अपने वर्गों में अपनी अपनी एक अलग ही प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं विभिन्न विभिन्न वर्गों के लोग विभिन्न विभिन्न समुदायों के लोग मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से समाज को एक प्रदान करते हैं समाज के लोगों में मीडिया समाचार पत्रों को लेकर बहुत ही संवेदनशीलता देखी जाती है